आंथ' दा ससियेल मिडियायाव गोबां बायदिसिना नुयो मानसिफोरनि गियान आखु गासिबो नुजोबो गोदो जोंनि दिनाव बेबायदि ससियेल मिडियायाव एबा गाज्रि माबा नुनाय जाथायबो गैयामोन गोदोनि दिनाव बेबायदिनि जेबो सोमोन्दो गैयामोन मानो होनोबा जायोबा समाजाव बिजिरलायनानै दोनोमोन दानाथ' नोङो ससियेल मिडियायाव गासिबो हगारजोबो आरोना बियो सुबुंफोरखौ बिराद गाज्रियाव खालामो मानो होनोबा मानसिफ्रा खायफा मोजाङाव बाहायनो रोंगौ खायफा गाज्रियाव बाहायो खायफाया मोजां मोजां खामानि प्रडाक्ट लाबोयो खायफाया गाज्रि गाज्रि प्रडाक्ट लाबोयो आरोना दाथ' ससेल मिडियायाव गोबां गाज्रि गोबां गाज्रि नुगासिनो मानो होनोबा दा दा बे समाव मानो होनोबा हाबा जाखानाया सोरबा फिसा गोनां एबा हाबा जाखानाय हौवाजों खारो आरो सोरबा मोजां सेंग्रा सिख्लाजों माने मोनसे बिजनेस गाज्रि बिजनेस मावो आरो मेरला ससेल मिडियायाव मेरला बायरेल जानाय नुनो मोनो आरोना आङो सोरबाबा सोरनिबा आखुखौ खेबखुमानानै ससेल मिडियायाव बायरेल खालामनाय सोरबाबा हमनानै बुजानाय सोरबाबा सोरनिबा बिसिखौ लानानै खारनाय सोरबाब सोरनिबा फिसाइखौ लानानै खारनाय बेफोरखौ ससेल मिडियायाव गासिबो नुनो मोनगासिनो दासिम सोलिगासिनो माब्ला बुंनो जागोन मिन्थिया आरो बेखौ बुंनो हाथ'आ